हँ हलो हेलो हाँ जी मैडम जी नमस्ते अरे मैडम जी आप क्या ये नशा मुक्ति केंद्र से बोल रही हैं अरे मैडम जी हम बहुत हेलो हाँ जी मैडम जी हमको ना एक नंबर दिया है आपका किसी ने अब हम क्या है कि हम थोड़ी ग़लत संगति में फस गए रहे तो हम उसमें फस और क्या है कि दारू वारू पीने लगे रहे बहुत ज़्यादा तो घरवाले परेशान हो रहे हैं बहुत और बोलते हैं कि छोड़ दो छोड़ दो अब हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम छोड़ नहीं पा रहे हैं तो हमको किसी ने बताया कि बहन जी का नंबर है ये वाली कि मैडम जी को दवाई देती हैं और छुड़वा भी देती हैं शराब नशा कर के तो क्या सही में छूट जाती है नहीं तो हम तो चाहते ही हैं छोड़ना लेकिन क्या करें शाम होते होते हमको नींद नहीं आती है हम जब तक पीते नहीं हैं हमको नींद नहीं आएगी और फिर से थोड़ा पेट में भी दर्द होता है और सवेरे ना अब अब अब क्या बोलें आप से हमको मतलब वो प्रसुप होने में समझ रही ना आप हाँ मतलब सवेरे हमको सवेरे मतलब लैट्रिन नहीं उतरती है उसके कारण हम परेशान हो जाते हैं तो बोले कि भैया हमको दोस्त बोलते हैं कि भाई छोड़ना नहीं नहीं तो मर जाओगे कर के बोले थोड़ी थोड़ी पियो लेकिन पियो ज़रूर कर के ऐसा कहते हैं हाँ तो अच्छा

अच्छा

हँ हाँ हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही लगता है ऐसा ही लगता हाँ जी हाँ जी अच्छा अच्छा

अच्छा हाँ हाँ अच्छा

अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है नमस्ते नमस्ते